थामजिसे जिनै नैरोजा से नैजिसे नै नै रोजा नै नैजिनै ब्रै नै रोजा थाम नैजिब्रै द' नैरोजा ब्रै गु नै नै रोजा बा